न'खराव हौवा आरो हिन्जावनि गाहाय हाबा होन्नानै सोङोब्ला एबा बुङोब्ला जों जोंनि हिन्जाव माहारिनि खामानियानो जाहैबाय गुबैयै ओंखाम संनाय जि सुनाय न' सिबनाय न' लिरनाय बा बाहेरा सिसला बायदि लांगोना साफा खालामनाय बेफोरखौनो जोङो बुंजायो आरो हुवाफोरनि खामानियानो जाहैबाय बिब्दिनो बेरा दुमनाय गिलिर गिलिर बेसाद दिखांनायाव जों हौवाफोरनि हाबा महरै रान्नायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय हालेवनाय खदाल जावनाय टेक्टर सलायनाय बायदिफोरा गुबैयै हौवाफोरनि खामानि बेफोरबायदियै दा रान्नाय जादों अब्लाबो दानि जुगाव बेफोर बायदि खामानिखौ आइजोफोराबो टेक्टर सलाइनायानो जा बा बेरा दुमन्नायानो जा बेफोरबायदि हाबाफोरखौ जोङो आइजोफोरखौबो हिन्जाव माहारिफोरखौबो मावनाय नुनो मोनो थिग बिब्दिनो हुवा माहारियाबो आथिखालनि मुगायाव ओंखाम संनाय सिसला सिबनाय जेब्बो फाराग गैया जासे खायसे हुवा माहारियाबो बे बायदि हाबाखौ मावनानै जोङो जहै हुवा हिन्जाव अनलायनानै जोङो न'खरखौ सोलिलांनाय एबा जौगालांनायाव अनज्लायनायनि गेजेरजों जों साखा फारायै न'खर दावगानायाव हाबा मावलांनायखौ जोङो दा दानि मुगायाव नुनो मोनबोबाय दङ थिक बिब्दिनो गोदोनि सुबुंफोरासो बे हाबाखौ हुवाबा हुवानि हिन्जावबा हिन्जावनि हाबा महरै फारागथि खालामनानै बिथांमोनहाबो अनलायनायनि गेजेरजों मावनानै दांनानै जाबोदोंमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि फारगथिया जोंनिआव गैलिया हौवानियानो जा हिन्जावनियानो जा ज' ज'है जि हायो गावनि गावनि देहायाव गावनि सोलेराव जि बोलो दं बेजोंनो हानाय खिनिखौ मावनानै अनलायनानै संसार जानायखौ जों नुबोगासिनो दङ